अगर में थुआढ़ै कन्नै ग'लांऽ ग्रांऽ दे शैह्रे दे बच्चें दी गल्ल करां तां शैह्रे दे बच्चे होंदे जेह्के ते ओह् पढ़ने'ई बड़े जादा तेज होंदे और उं'दी मेन वजह् एह् होंदी के शैह्रें दे बच्चें कोल ट्यूशनां होंदियां या उ'नेंई पढ़ने'ई जादा मौका थ्होंदा या ग्रांऽ दे बच्चे होंदे जेह्ड़े तां उं'दे कोल इ'न्ना सोर्स निं होंदा या ट्यूशनां कोई इ'न्ना खास सिस्टम निं होंदा की के बजारै दे शैह्रे दे बिच्च होंदे जेह्ड़े तां ओह् उं'दा कम्म गै इ'यै होंदा के पढ़ना असें ते होर दूआ नंबर ओह् उत्थै बजार दे सोर्स बड़े जादा होंदे शैह्रू बच्चे कोल कि जे उं'दे माता पिता समझी लाओ कोई अमीर होंदे जां कि'स टाईप कन्नै बी होन लेकिन बजार दे बिच होंदे जेह्ड़े ओह् जेह्के न जेह्ड़े प्हाड़ें बिच होंदे जेह्ड़े जां जेह्ड़े उप्पर साढ़े ग्रां दे बिच तां ओह् होंदे जेह्ड़े उं'दे कोल सोर्स इ'न्ना इंकम इंकम ऑफ सोर्स निं होंदा इ'न्ना कि ओह् उं'दे ओह् खेती बाड़ी पर पला'रदे होंदे जां उं'दे माता पिता खेती बाड़ी करदे जां प्ही उ'नेंई कीजे उं'दे कोल खास इ'न्ना पढ़ने'ई टाईम बी निं होंदा की कि उ'नेईं जादा खेती बाड़ी दा कम्म होंदा ते प्ही ओह् खेती बाड़ी करदे रौंह्दे या खेती बाड़ी कीती ते भी पढ़ना निं या कन्नै कन्नै जे बजारूं शैह्रूं स्कूल होंदे जेह्ड़े ओह् बड़े जादा अच्छे स्कूल होंदे और जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े प्हाड़ी एरिये च स्कूल होंदे ते उत्थै इ'न्नी फैसिलिटी निं होंदी पढ़ाइयै दी इ'न्नी फैसिलिटी निं होंदी के टीचर गै कोई कमज़ोर होंदियां कि'स स्हाबै'नै बी इ'यै बजह् ऐ मेन के जिसदी बजह् कन्नै शैह्रू बच्चे होंदे जेह्ड़े ते ओह् जादा तेज होंदे और ग्रांऽ दे बच्चे जेह्ड़े ढि'ल्ले होंदे न ते ग्रांऽ दे बच्चे बिच बड़े तेज होंदे पर उ'नेंई मौका निं थ्होंदा कि इ'यां जेह्ड़े शैह्रू बच्चे होंदे उ'नेंई पूरा मौका थ्होंदा ऐ और अगर गल्ल कीती जा ते शैह्रू मौका शैह्रू बच्चें'ई मौका थ्होंदा इ'यै मेन बजह् होंदी जिसदी बजह् कन्नै शैह्रू बच्चे बड़े बड़े तेज होंदे और ग्रांऽ दे बच्चे होंदे जेह्ड़े पिच्छे रेही जंदे